मेरा स्कूलै बिच जेह्का हा ओह् फेवरेट सब्जैक्ट हा हिंदी ते ओह्दे बिच केह् होंदा हा कि ओह् पढ़ने च मिगी बड़ा मजा औंदा हा की कि नुहाड़े च बड़ियां प्यारियां प्यारियां क्हानियां होंदियां हियां ओह्दे च चुटकले बी दित्ते दे होंदे ते नुआढ़े च मतलब जेह्के साढ़े कवि होंदे न कविता लिखने आह्ले ते उं'दे बारे च बड़ा किश सनाए दा होंदा उनें अपना ओह्दे बिच पूरा जेह्का होंदा सब किश मतलब असें गी दस्से दा होंदा ते ओह् मिगी सुनने दा जेह्का औंदा हा बड़ा मजा औंदा हा मैं सुनदी बी उसी बड़े प्यार कन्नै ही ते पढ़दी बी बड़़े प्यार कन्नै ही ते जेह्के साढ़े क्लासें दियां मैडमां ते मास्टर होंदे हे असें गी ओह् पढ़ांदे बी बड़े चंगे तरीके कन्नै हे ते मिगी ओह् जेहका हा बड़ा शैल लगदा हा अवा मेरा इक जेह्का कताब ही ओह् मिगी बड़ी गै जेह्का मुश्कल लगदी ही ओह् मिगी मुश्कल की लगदी ही की कि ओह् ही मैथ ते मैथ बिच मेरा दमाग हा जेह्का बड़ा घट्ट चलदा हा ते पंजमी छेमी धोड़ी ते में ओह् बड़ा शैल तरीके कन्नै पढ़ेआ अट्ठमीं बिच बी में बड़ा शैल तरीके कन्नै पढ़ेआ ओह्दे बाद जि'यां अग्गें अग्गें में इक इक पौड़ी चढ़दी गेईं ते ओह् मिगी मुश्कल मुश्कल लगदा गेआ ते हून फ्ही में अग्गें आइयै उसी छोड़ी ओड़ेआ ओह् मिगी बड़ा गै मतलब बुरा लगदा हा